پچھلے مہینے میں نے فلپکارٹ سے ایک واشنگ مشین خریدی وہ واشنگ مشین وارپول کمپنی کی تھی وہ مشین میرے لیے کچھ خاص ثابت نہیں ہوئی کیونکہ اس کا موٹر اب تک میں دو بار بدل چکا ہوں اور اس کے علاوہ وارپول والوں کی سروس بھی اچھی نہیں ہوتی ہے کیونکہ پہلی بار جب میرے واشنگ مشین کا موٹر خراب ہوا تو میں نے وارپول والوں سے رابطہ کیا بہت مشکل سے رابطہ ہوا رابطہ ہو جانے کے باوجود وہ تقریباً تین یا چار دن کے بعد میرے گھر آئے اور میرے واشنگ مشین کی سروس کی یہ چیز بہت زیادہ بری لگی